जी मिस्त्री साहब बोल रहे हैं वाह साईं असांखे हिकु ॾह बाई ॿारहं जो कमिरो ठहाराइणो आहे कमिरो ठही वेंदो जी उनमें घणां पैसा घणियूं सिरां घणी लेबर घणी सरिया हीअ सभु ॿुधाईंदव साईं ॾह बाई ॿारहं

ॾह फ़ुट ॾह फ़ुट जी अच्छा त ॾाढो वधीक ॿुधायो था ॾाढो वधीक जी जी साईं सुभाणे खां ई कमु लॻाइणो आहे साईं

ठीकु साईं धन्यवादु